हम अपना बाड़ीमे गेन्दा गुलाब अरहुल कनेल इएह सबके पौधा उगाबय छी ओकरा हम सुपौल ओकर सबके बीया हम सुपौल नर्सरीसँ आनलहुँ तब अपन बाड़ीके कोरलहुँ तब ओइमे पऽ तब ओइमे पानि देलहुँ तब तब फूलके रोपलहुँ तऽ आओर तकरबाद तकरबाद हम फल फलमे फलके फलके सब हम पौधा हम सब ओतऽसँ अनलहुँ सुपौल नर्सरीसँ अनलहुँ फल फलोके हम ओनाहिये लगेलहुँ फल तरकारी तरकारी हमर सुपौले बजारपर तरकारीके बीया मिलइए ओ हम अपन बाड़ीमे लगेलहुँ भिण्डी खीरा करैला सागमे जेना सागमे लगेलहुँ गेनहारी साग लाल साग पालक साग पटुआ साग पटुआ साग इएह सब लगेलहुँ तकरबाद हम ई ई सब अपन बाड़ीमे इएह खातिर लगेलहुँ जे ई सब जेना कि फूल हम लगेलहुँ पूजा करयके लिये फल फल लगेलहुँ जेना फलमे लगेलहुँ हम अमरूद अनार हमरा बाड़ीमे के केरोके केरोके पौधा यऽ तकर अमरूद अनार केरा ईसब सब लगेलहुँ अपन बाड़ीके फल खायमे बड़ नीक लागय छै मीठ लागय छै बजारमे तऽ सब किछु खादेके मिलय छै तरकारियो हम इएह खातिर लगेलहुँ कि बजारमे सब किछु खादेमे मिलय छै अपन बाड़ीके तरकारी खायमे जे नीक आओर सुआद लागय छै ओ बजारके तरकारीमे नहि लागय छै किएक कि बजारके तरकारी तऽ खाली खादेपर मिलय छै आओर अपन अपन बाड़ीके तरकारीमे कोदो कोनो खाद नहि रहय छै अइ खातिर सुआद आओर स्वास्थ्य दोनो मिलय छै अपन बाड़ीके तरकारीमे